हैलो ठीक ठाक शाह् जी तुस सनाओ ओह् खरे मास्टर जी महाराज अजें लग्गी जाने द'ऊं त्रै दिन ठीक करने ई थोह्ड़ा समान घट्ट हा महाराज महाराज पैसे तुस पूरे गै लेने पौने महाराज समान थोह्ड़ा सग्गोंआ ज्यादा जिन्ना सनाया तुसें ओहदे शा फोन थोह्ड़ा ज्यादा खराब हा थोआढ़ा पैहे तुसेंगी नत्ती सौ सनाए दा हा ते हून कोई छित्ती सौ रपेआ लग्गी जाना तुसेंगी केह् कदूं तक चाहिदा फोन नेईं मैं ते ठीक करी उड़ना हा अद्धा इत्थै समान नी ना मिलदा समान मंगाए दा में बाह्र दिल्ली थूं ते किश थोह्ड़ा दिल्ली शा बी नी मिलेआ फ्ही ते असें बम्बई दा मांगए दा ओह् ले लग्गी जाने सत्त अट्ठ दिन होर इन्ना हारा टैम चाहिदा होर केह् करना महाराज समझा करो इयां समान थुआढ़ा फोन ज्यादै गै खराब हा नेईं ओह् ते मैं पाउ ओड़े दे इयां थोह्ड़े पुर्जे जेह्के ओह्दे नेईं मिले इ'त्थें जम्मू च बाह्रा मंगोआना में स्क्रीन तुसेंगी सनाए दा हा ना महां कोई सतारां सौ तक पौनी ऐ इयां अगर इत्थें समान मिली जंदा थुआढ़ा त्रै ज्हार तक कम्म होई जाना हा पर हून कोई ठत्ती छित्ती ठत्ती सौ हारा लग्गी जाना मैं कवर कुबर सब किश पाह्गा उसी स्क्रीन कार्ड बगैरा ओके रपोर्ट मैं सारा महाराज उसी मस्त बनाइयै देगा तुसें'गी चलो फ्ही पंज छे दिन दा टैम देओ घट्ट शा घट्ट चलो ठीक ऐ